हय हय सांगां

आं सांगां

अच्छा अच्छा आं आसा

बिस्किटी दवरिना आमी आमी मॅनली खाजें ज खाजें हय हय सांगां सांगां बारीक की बारीक मोटो की बारीक मोटो हां बरें

बरें बरें चुरमा पूण तुमकां म्हारग पडटलो सद्याक चुरमो आमचो करपी मनीस गांवां गेला न्हय बरें बरें बरें बरें हय हय बरयतां बरयतां सांगां तुमी गोड आमच्या कडेन लाडू आसा तांबडे ला हे आमचे कितें तांबडे लाडू आसा पिवळे लाडू आसा बुंदीचे लाडू आसा हय ते आसा जिलेबी आसा आमच्या कडेन गोड बरें बरें बरें दोनूच किलो पुरो लाडू तुमकां तिनशी रुपया तिनशी रुपया किलोन पडटले तुमकां शेव तुमकां कितले किलो म्हणिल्लें तुमी हय हय माश्शें वयर सकयल जात्लें पूण नाजाल्या तशेंत करतलीं हय हय जी पे क केल्यार चलता हय हय बरें बरें आं